हेलो हाँ हाँ बोलिए अच्छा

अच्छा दस कंप्यूटर रहेंगे तो आपको हाई लेवल की हम वायर बता रहे हैं जैसे मिनार्की है और अपना ऐंकर है ऐंकर वायर बहुत अच्छी है उसमें क्या है पूरे कंप्यूटर वंप्यूटर का लोडिंग अच्छा रहता है तो वह फिटिंग हो जाएँगे आपकी और उसके बेस पर आप ए सी वेसी पर भी लगवाएँगे क्या वहाँ पर मैम अच्छा अच्छा तो इन्क्लुड़ करेंगें क्योंकि क्या है ना वहाँ पर वायर जो लगने वाली है ना तो थोड़ी सी हाई लेवल की होंगी तो उस बटन का भी है और हाँ ऐंकर वायर हाँ मतलब आपको कंप्यूटर के लिए भी करना है और उसके लिए भी तो चार पोईंट सिक्स का आपका मिनिमम वायर का साइज़ रहता है और उसके आपके मतलब मैं आपके ऑफिस आ सकता हूँ क्या मैम सर थोड़ा सा मुझे देखना पड़ेगा कि इन कितने कंप्यूटर की मतलब स्पेस पर आप रखना चाहेंगें उस हिसाब से क्या है हाँ हाँ आप कहाँ पर है आपका यह हाँ ठीक है ना गोरखपुर में आ जाएँगे और म हमारा क्या बहुत अच्छा वायरिंग का बिज़नेस है हमारा पूरा मंगलम से पूरा आता है ऑर्डर पूरा मेरे वहीं के ही रहते हैं ए वन क्वालिटी है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी और उसमें हाँ हाँ आप मतलब एंकर भी है और मिनार भी है और पैनासोनिक के भी वायर हैं बहुत अच्छी हैं और बटन्स भी चाहिए और आपको को पंखे वंखें या फिर जैसे आपको कमरे वैमरे भी लगवाने हैं तो भी आप बता दीजिएगा हालाँकि मैं कल विज़िट करुँगी तो उस हिसाब से आपका देख लूँगी किस तरीके से है हाँ और और आपका पूरा मतलब विज़िट करके फिर ही बता सकते हैं कि कितने एम एम के आपकी वहाँ पर वायरें लगेंगी ठीक है सर हाँ जी हाँ मैं आपके यहाँ मैं आ जाऊँगी गोरखपुर गोरखपुर में आप कहाँ पर हाँ गुरूद्वारे के आस पास है क्या ठीक है ठीक है जी